सुपर मार्केट से मुझे कॉल लगा है हाँ हाँ हाँ मुझे क्या चाहिए था ना मुझे एक के जी टमाटर चाहिए था और दो के जी बैंगन चाहिए था तीन के जी बीन्स चाहिए था ये सब का भाव कितना है आप थोड़ा बताएंगे कितने भाव मतलब मैं इतना सारा ले रही हूँ आप तो भाव बहुत सारा घटाएंगे ना मतलब इतने सारा ले रही हूँ तो आपको घटाना पड़ेगा हाँ ये तो मतलब आप रेट तो ये तो भाव आप बोल रहे हैं लेकिन आपका ये जो प्रेस है इसी लिए मैंने आपको कॉल की थी कि आपका वहाँ फ्रेश जो ताज़ी सब्ज़ियाँ मिलते हैं ना ये इसी लिए मैं आपको कॉल की थी लेकिन अगर ताज़ा सब्ज़ी के लिए इतना सब धन देना पड़ेगा तो ये बहुत हो रहा है ना मतलब आप थोड़ा और घटाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए हाँ थोड़ा सा ही दे दीजिए हाँ ये भी थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन क्या करें हम तो हम को तो आप से ही लेना होगा तो ओके हाँ तो मैं आज शाम को आप से ले कर आऊँगी तो आप थोड़ा मुझे रख लेना मतलब टमाटर एक के जी दो के जी बीइं बैंगन और तीन के जी बिन्स आपके पास स्टॉक में रख लेना मैं शाम को जा कर आप से ले आऊँगी हाँ हाँ हाँ जी मैं रखती हूँ हाँ हाँ